हमारे घर में जानवरों को देखभाल करने के लिए हमारे साथ हमारे घर में और दो लोग आ रहे है क्योंकि जानवरों को देखबाल करने के लिए बहुत मतलब उनकी देखभाल करने के लिए बहुत समय लगता है हम तो इतना समय नहीं दे सकते है तो हमारे घर में और दो लोग हमारे आकर मदद कर रहे है और हम एनियल्स की जो बात करें तो वो हमारे घर के पास में हम एक छोटे से घर में उनको रखते है और हाइजीनिक की बात करें हम तो उनका जो हमारे घर में जो जानवर है उनका देखभाल में हाइजीनिक भी जाती है क्योंकि अगर उनका जो रहने का जो जगह है उनका खाना उनका पीना उनका सोना वो अगर हम देखभाल नही करेंगे तो वो तो मर जाएंगे ना तो उनको मतलब हाइजीनिक मेनटेन करने के लिए हमने घर में दो लोगों को आकर मतलब दो लोगों हमारा आकर मदद कर रहे है